اتر پردیش كے اندر بہت سارے كھیل كھیلے جاتے ہیں جیسے كركٹ بیڈمنٹن ہاكی كبڈی اور بھی اس سے الگ بہت سارے كھیل ایسے ہیں جو اتر پردیش میں كھیلے جاتے ہیں لیكن ان سب میں اگر كسی كھیل میں چیلنج نہیں ہے تو كركٹ ہے كركٹ میں اتر پردیش میں كوئی چیلنج نہیں ہے باقی اس سے الگ جتنے بھی كھیل ہیں ان سب میں چیلنجز ہیں بیڈمنٹن اس كے لیے كوچیز اس كے لیے گراؤنڈ كبڈی اس كے لیے بھی كوچیز گراؤنڈ فوڈ ٹریننگ اس اس سب كی بہت زیادہ كمی ہے اتر پردیش میں ایک ہی كھیل ایسا ہے كركٹ جس میں كوئی چینلجیز نہیں ہیں باقی جتنے بھی كھیل اتر پردیش میں كھیلے جاتے ہیں ان سب میں بہت چیلنجیز ہیں